क'क्राझार जिल्लानि बारहावानि सोमोन्दै आङो बुंनोसै क'क्राझार जिल्लायाव हाय जोंहा बारहावानि फारसे बांद्राय गाज्रि नङा मानो होन्नानै बुङोब्ला जोंनि आबहावानि दुंथाइया मोजां गोलोम बोथाराव बिदिनो दै बानाफ्रा एसे एनै जायो थेवब्लाबो जोंनाव बांद्राय अभार लोमसावनाय मानाय बेबायदि जाया आरो जोंनि जायगायाव हाय बांद्राय दैनि जेबो प्रब्लेम गैया मानो होनबा जोंनाव गिलु फालु गिख्रंथाव जोंनाव खरानबो जाया आरो बांद्राय अभार गोजांनाय गोब्राब गोजांनायबो जोंनाव जाया दा जोंनि क'क्राझारनि बारहावाखौ बुङोब्ला जोङो मोजांखौनो बुंनांगोन गुबुनफोरनिजों रुजुनानै नायोब्ला जोंनि क'क्राझारनि बारहावाया जोबोर मोजां नाथाय आथिखालाव दा एसे सोलायबाय मानो होनोब्ला बयनिबो न'खर न'खर गारि मटर बांद्राय सालायनाय बांद्राय जोंनि बायदि सिना जान बाहन खालामनायनि गेजेरजोंनो दा जोंनि आबहावायाबो इसे सोलायबाय अब्लाबो नाथाय जोंनि बारहावाया दासिमबो मोजाङैनो दङ